हाइक करने के लिए हम यारा सबसे पसंदीदा भू भाग जैसे पहाड़ी इलाका या फिर हमें समुद्र तट बहुत ही अच्छा लगता है जहाँ पे बर्फ़ीले पहाड़ हों और जहाँ पे पहाड़ों या सूर्यास्त हो वहाँ हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम वहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं वह जगह बहुत ही दिखने में सुंदर भी दिखता है वहाँ पे नदी होती है पेड़ पौधे होते हैं सूर्यास्त होती है हमें बहुत ही अच्छा लगता है जहाँ हम पहाड़ों पर सूर्यास्त के बारे में जो पसंद करते हैं वह यह चीज़ है की सूर्य एकदम पीली पीली दिखती है और सूर्य की जो किरणे हैं वो भी जो सामने पड़ती हैं सूर्यास्त के टाइम बहुत ही अच्छी लगती हैं और जो पेड़ पौधे हैं वह जो उसकी सी हम कभी तस्वीरें खींचते हैं तो जो उसके सीन आती हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए हम पहाड़ों जंगल जैसे बर्फ़ीले आदि इन जगहों पे हमें फ़ोटो खींचना उनके बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है